भारतमे बहुते तरहके पाबनि त्यौहार मनाओल जाइ छै भारतमे बहुते तरहके त्योहार मनाओल जाइ छै ओहिमे छुट्टी होइ छै तऽ बच्चा सभके फाइदो होइ छै जेना कि अहाँ ई दीपावलीके छुट्टी देख लियौ तऽ दीपावलीके छुट्टी होइ छै तऽ दीपावली सांस्कृतिक प त्यौहार छै तऽ एहिमे छुट्टी भेनाइ जरूरी छै तऽ एहिमे छुट्टी होइत छै होइ छै तऽ जादा अच्छा बच्चा सभके होइ छै जेना गरमी छुट्टी भऽ गेलै तऽ गरमी छुट्टी भी बच्चा सभके जादा मनोरञ्जनके लिए रहै छै कि बच्चासभ गरमी छुट्टीमे इसकुल तऽ जाइ नहि छै पढ़ै तनि कम हइ तऽ बच्चा सभ पढ़ै नहि हइ तऽ जादा ओकरा बुझाइ छै मतलब कि सही छै हमरा लए ताहि दुआरे ओसभ पढ़ै नहि हइ पढ़ै नहि हइ तऽ ताहि दुआरे बच्चासभ गरमी छुट्टी जादा अच्छा लागै छै ताहि दुआरे बच्चासभ जे होइ हइ ने से कनि मतलब ओकरा आरके छुट्टी जादा बढ़िआँ लागै हइ ताहि दुआरे बच्चासभ छुट्टी लेनाइ जादा अच्छा लागै हइ कोनो पाबनिए त्योहारमे छुट्टी मिलै छै तऽ जेना कहलहुँ ने जे अथि जे हइ दिपावलीमे छुट्टी मिलै छै तऽ ओनाहिते सरस्वतिओ पूजामे छुट्टी मिलै छै तऽ सरस्वती पूजा तऽ खैर बच्चे लए होइ छै पढ़य लिखयवला आदमी लए तऽ होय लेल होय होय तऽ हइ सभ लेल लेकिन जादातर अहाँ देखबै तऽ ई ब पढ़य लिखयवला आदमी लए होइ छै तऽ ओहोमे छुट्टी मिलै छै तऽ ओहिमे तऽ सभ पूजे उजे करै छै दीपावली भइए गेल अहाँके तऽ फेर भेल अहाँके होलीके देख लियौ जे आबयवला छै किछु दिनमे तऽ होली भऽ गेल तऽ होलिओमे छुट्टी मिलै छै तऽ होलीमे बच्चासभ खूब मौज मस्ती करै छै होली एहन त्योहार तऽ बढ़िएँ त्योहार छै लेकिन होलिओमे मौजमस्ती बच्चासभ खूब करै छै ताहि दुआरे होलिओमे होलीमे भी छुट्टी मिलै छै तऽ बच्चा सभके खूब मोन लागै छै तऽ एहन एहन बहुते त्योहार पाबनि त्योहार छै जाहिमे छुट्टी मिलै हइ तऽ बच्चासभ मौज मौजमस्ती बढ़िआँसँ करै छै